भारत जी इलाही कलाऊं आहिनि जेके हाणे अॼुकल्ह इलाही लुप्तु माना पाण चई था सघूं पिया त जेकी ख़तमु थींदी थी वञनि उन में मां तव्हांखे ॻाल्हि कयां त हस्तकला जेको आहे हथ सां ठहियल इलाही शयूं जंहिंमें अलॻि अलॻि अॻे ठहियल ईंदा हुया मटियूं आहिनि जा रमकणा आहिनि जा कपिड़े में मां ॻाल्हि कयां त भर्थ गुथण जेको चइबो आहे जेको प्रख्यात हूंदो आहे उहो बि मायूं जा अॻे भाई हुया उहो हथ सां ठाहींदा हुआ उन जी कुझु अलॻि ई जॻहि हूंदी आहे की न भई हे शइ त कुझु अलॻि ई आहे ऐं ॿी बि मां खाइण जी शयूं जेकी ॻाल्हि कयां त जेके हस्त हथ सां जेके ठहंदियूं हुयूं उहो सभु कलाऊं हाणे गुमु थींदियूं थी वञनि हाणे इन सभिनि शइनि जी जॻहि हाणे मशीन खणी वरिती आहे भई मशीन सां सभु ठहे थो पियो जब जल्दी थो ठही वञे टाइम बि नथो लॻे सुठो बि ठहे थो पर जेको हथ सां ठहंदो आहे उन जो कुझु अलॻि ई नज़ारो हूंदो आहे जा पाइण सां लुक हूंदो आहे उहो कुझु अलॻि ई ईंदो आहे मां तव्हांखे हथ जे ठहण जी ॻाल्हि चवां त जेके अॻे मटियूं हूंदी हुयूं उहा ठहंदी हुयूं मतिलबु उन में पाणी थधो ई रहंदो हुओ जा उहो इलाही टहिकंदो हुयो जा केॾी बि पाण उन मां शइ करे था सघऊं त उहो अॻे जो जेको हूंदो हो उहो कुझु अलॻि ई हूंदो ऐं हाणे जेके सभु उहो मशीन सां ठहियल था अचनि भर्थ गुथण जी ॻाल्हि कयां त हाणे मोस्ट ऑफ जिते बि कपिड़ा ठहनि था पिया जा उन में डिज़ाइन उहो सभु मशीन सां ई ठहनि पयूं त उहो जेको हथ सां ठहंदो आहे उन जी जॻहि खणी नथो सघे पियो ऐं जेकी शयूं घणियूं खाइण पीअण जी आहिनि जा ॿियूं बि आहिनि अॻे उहो जेकी बि पाण कुझु शइ खणूं सभु हथ सां ठहंदी हुयूं त हाणे उहा सॼी जॻहि मशीन खणी वरिती आहे सभु हाणे मशीनियुनि सां ठहे थो पियो त मां उहो ई थो चाहियां की भई जेको बि हथ सां ठहंदो हुजे जेको भई पाण चई था सघूं सुठे में सुठो त उहो ई थियणु खपे मशीन जी जॻहि ठीकु आहे केरु खणी नथो सघे कमु झटि थो थिए पाण जेको हथ सां ठहे थो पियो जा खाइण जो पाण खाऊं था पिया जेके ॿाहिरि शयूं इलाही मिलंदियूं हुयूं पैकिंग त उहो हथ सां ठहण जी जॻहि खणी नथो सघे पियो मशीन त